हल्लो जी जी जी आप सही जगह पर कल क्या है आज कल तो टमाटर और बिन्स के भाव तो आसमान पर चढ़ें हैं तो आप बताइए आपको मतलब कितने भाव में चाहिए जी वैसे तो जी वैसे तो हमारे सुपर मार्केट में सब से फेस सब्ज़ियाँ मिलती हैं तो हमारे यहाँ टमाटर एक के जी का सौ रुपये मिलता है और ब्रिंजल दो के जी का मिलता है मतलब एक के जी ब्रिंजल मिलता है अस्सी रुपये का और बीन्स की बात करें तो वो तो हमेशा ही हाई रेट में रहता है तो वो आपको एक सौ बीस रुपये का एक के जी का और लगेगा जी ह मने आप आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ही डिस्काउंट दे सकती हूँ हाँ तो मैं आपको टमाटर एक पर के जी एटी रुपीस का दे देती हूँ और बैंगन पर के जी मैं आपको दे दूँगी वैसे तो बैंगन साठ रुपये का बिन्स की बात करें तो मैं आपको बिन्स नब्बे रुपये का दे दूँगी जी जी आप हमारे चाहिए तो मिले हमारे सुपर मार्केट में हमारे आपको एड्रेस कर दूँगी जी आपके इस यही वाले नंबर में जी जी हम अब मैं रखती हूँ जी